हेलो सबदिन आबिते रहै छथिन सब्जी दोकानपर तऽ अएथिन तब ने कम बेस हेतनि जी कोबी छनि एगो एगो छनि हिनकर बीस रुपैए छै एगो पचीस रुपैए तऽ जे सब्जी लऽ आब अएथिन तब ने कम बेस जे खरिदथिन तकर बाद ने कम लेथिन बेस हम नहि जानबै सब्जीके हाल आबथु ने हाँ हेतनि कम बेस आबथु दुइ टका चारि टका तऽ कम करबे करबनि ओहो छनि ओहो पत्तोकोबी छै पचीस टके टमाटर छनि चालिस टके के जी

हाँ तऽ हेतनि हिनका जब सबदिन आबिते रहै छथिन तऽ हिनकालग कम बेस हेबे करतनि ने जे सब्जी जेहन लेथिन जेहन सब्जी तेहन लेथिन तेहन दाम हेतनि हाँ सब सब्जी छै जे सब्जी लेथिन सब सब्जी छनि हाँ हाँ बैगनो छनि बड़का भट्टो छनि बैगन तऽ छोट भेलै छोटका गोलका भेलै आओर ओ मोटका बड़का छै तरुआवला जे आबथु ने भाव जे जेना बिकै छै ओहिसँ कम हिनका मिलतनि ई कस्टमर छथिन हिनका कम भावसँ देबनि हाँ तऽ ओहिसँ आओर कम हेतनि हिनका जब सब्जीलग अएताह तब ने नहि नहि नहि नहि से कहुँ भेलै से कहुँ जे कस्टमर सबदिन आबिते छै हुनकालए कम बेस हेबे करतै हाँ सीमो छनि सीमो छनि चालिस टके कम कम करबनि अएताह सब्जी लेल तकर बाद ने अएबै लेथिन तब ने ठीक ठीक छै आबथु आबथु ओतेक ओतेक जतेक दाम छै ततेक दाम तऽ लगबे करतनि ओहिसँ कनि दू टका कनि कम करबनि अइ एखन ठण्ड छै तऽ बढ़ले छै सब्जीके दाम हाँ बढ़ले नहि छै तऽ ठीक छै